नमस्ते

तो बताइए लखनऊ में तो काफ़ी जगहें हैं जैसेकि आप इमामबाड़ा घूम सकती हैं और अमीनाबाद घूम सकती हैं इधर आप आकर इक्यावन शक्तिपीठ घूम सकती हैं चंडिका देवी घूम सकती हैं आप बताइए आपको कहाँ घूमना है वह सब तो हम हाँ वह सब तो मैं करवा दूँगी आपकी व्यवस्था लेकिन मेरा चार्ज आप पहले बताइए कितना देंगी क्या लगभग कितना अब मेरा आप कितने लोग से हैं अच्छा अच्छा तो दे दीजिएगा पचास हज़ार के आस पास पचास हज़ार तक दे दीजिएगा हाँ लेकिन तब हाँ वह तो ठीक है लेकिन चलिए थोड़ा सा कम कर दीजिएगा लेकिन हमारा भी तो टाइम हो ख़राब होगा हम आपको इतना साथ में घूमेंगे घुमाएँगे इतने लोग रहेंगे प्लस हम आपको साधन भी देंगे रहने की व्यवस्था खाने की व्यवस्था करेंगे तो मेरा भी कुछ उसमें प्रॉफ़िट होना चाहिए तो आप देख लीजिए इमामबाड़े का साधन क्या हम आपको कोई मतलब ओला वग़ैरह कर देंगे या कोई हमारा फोर व्हिलर का साधन होगा उससे हम टहलवा देंगे आपको घुमा देंगे फिर आप हाँ लेकिन आप पैसे का देख लीजिएगा कितना क्या हाँ चलिए हम फिर देख लेंगे कर लेंगे आप बताइएगा फिर जब आपको आना हो या जो जिस दिन घूमना हो तो बात करिएगा हाँ हाँ रहने की व्यवस्था हम करवा देंगे किसी होटल में और खाने की भी व्यवस्था हो जाएगी उसमें कोई दिक़्क़त नहीं होगी आपको यहाँ पर

जी हाँ बिल्कुल आप बात कर लीजिए आप सबसे बात कर लीजिए फिर मुझे बताइएगा और हम आपको घुमा देंगे ओके चलिए ठीक है नमस्ते